हाँ बालों और त्वचा की देखभाल के लिए गाँव में अनेकों नुस्खे प्रचलित हैं जिनमें एक है महत्वपूर्ण मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी को पहाड़ी क्षेत्रों से लाया जाता है फिर उसमें से अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध मिट्टी को अलग किया जाता है उसके बाद में शुद्ध मुल्तानी मिट्टी को पानी में गलाया जाता है गला करके उसका घोल बनाकर चेहरे पर लगाते हैं बालों पर लगाते हैं त्वचा पर लगाते हैं और उसका सूखने तक का बेट इंतजार करते हैं तब हमारी त्वचा पर मिट्टी पूर्णतः सूख जाती है तो उसके बाद में कुछ देर इंतजार और करके हम उसको शुद्ध पानी से अच्छी तरीके से साफ करते हैं उसके बाद में हम अपनी त्वचा को देखते हैं तो त्वचा पहले के बजाय मुल्तानी मिट्टी लगने के बाद में नाज़ुक और कोमल हो जाती है